जय झूलेलाल फोटो छिकणि ऐं फोटोग्राफी में बचपन सां ई मूंखे ॾाढो शौंक़ु हो मां प्रोफेशनल फोटोग्राफी करण चाहींदो हुअसि लेकिन अ को शयुनि जे विच में मां हुनखे अॻियां वधी कोन्ह पियुसि लेकिन लास्ट ॿ साल पहिरीं मा पंहिंजे परिवार सां गॾु सिंगापुर वियो हुयसि फोटो छिक उते ॾाढो मजो आयो ऐं फोटो ग्राफी में ॾाढो मजो आयो हुते ॾिसण लाइ ॾाढा वधीक अट्रेक्शन आहिनि असां यूनिवर्स स्टूडियो में वञी करे फोटो छिकाया हुन खां पोइ असां नाईट सफारी बि वियासीं हुते बि फोटो छिकाया हुते ॾाढा अट्रेक्शन वधीक आहिनि हिते हिकिड़ो फ्लॉवर गुलनि वारो हिकिड़ो गार्डन आहे पूरो की लाईट ऐं गुलनि सां गॾु मिलियल आहे ऐं हुननि खे चवंदा आहिनि गार्डन बाय द बे त हुते बि वियासीं त हुते बि ॾाढो असां मस्तु फोटो छिकाया ऐं ॾाढो मजो वरितो हुनखां पोइ हुते बि सी अक्वेरियम बि आहे जिस में जंहिंमें मछियूं ऐं ॾाढा कलरफुल मतिलब समुंद्री जेके तरण लाइ फिश हुंदियूं आहिनि ऐं मछलियूं हुंदियूं आहिनि हूंदियूं आहिनि त हुते बि वियासीं ऐं सभिनि खां वॾो सुठो ऐं सुंदर हिकिड़ो हुते आहे सिंगापुर फ्लेयर हुनजो मतिलब आहे के हिकिड़ो वॾो चकिरो आहे हुनमें वेई करे तव्हां मथे वेंदा आहियो ऐं पूरे सिंगापुर खे हुतां ॾिसंदा आहियो त हुते बि वियासीं हुते बि ॾाढो सुठो ऐं बढ़िया फोटो छिकणि जो मजो आयो ऐं अॻियां बि मां कुझु सालनि में ॿिए बि शहरनि में पंहिंजे परिवार सां गॾु वेंदमि फोटो छिकणि लाइ ऐं मूंखे ॾाढो मजो ईंदो आहे उनमें